کچھ عام غلطیاں بہت سے لوگوں سے ہوتی ہیں جب کہ وہ ڈرائنگ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو وہ جب اسکیچ بھی بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ بہت ہی پینسل کو ڈارک کر کے کرتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو کاغذ ہوتا ہے اس پہ پینسل بہت ڈارک چل جاتی ہے تو اگر وہ غلط بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو مٹانے کے بعد بھی وہ وہاں پہ وہ نشان بنا رہتا ہے اور اس وجہ سے جو پینٹنگ جو کیا ہوتی ہے ڈرائئنگ ہوتی ہے وہ کلین نہیں ہو پاتی ہے اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کلر جو ہے وہ چوز صحیح نہیں کر پاتے ہیں پینٹنگ کے لیے جس وجہ سے ان کی پینٹنگ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی بھدی لگتی ہے تو ان کو کلر چوز کرنے کا سب سے پہلا ڈھنگ ہونا چاہیے ان کو وہ سیکھ کرنی چاہیے کہ کلر کو کیسے چوز کیا جائے اس کے بعد وہ اس میں پینٹنگ میں کلر ڈالنا چاہیے اس کو بہت لوگ ہوتے ہیں جلدی جلدی میں کیا کرتے ہیں کہ کلر جلدی جلدی کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو چیز وہ بنائے ہوتے ہیں مان لیجیے ہے پلانٹ ہے یا پھر کوئی بھی ریور ہے یا روڈ بھی بنائے ہیں تو وہ اسے باہر نکل جاتا ہے ان کا پینٹ تو ہمیں ہڑبڑی نہیں کرنی چاہیے ہمیں آرام سے کرنا چاہیے